اتر پردیش میں آج تعلیم کے ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے اور تعلیم کا ہر شعبہ بہت اچھا رزلٹ دے رہا ہے چاہے وہ سائنس کا شعبہ ہو یا آرٹس کا شعبہ ہو یا بدیشی زبانوں کا شعبہ ہو ہر شعبہ ہر شعبہ ہو جیسے آج اتر پردیش میں اسٹیم کا شعبہ بھی بہت ترقی دے رہا ہو ترقی دے رہا ہے اور بہت اچھا پرفام مطلب کر رہا ہے جیسے گلوویٹیز یونیورسٹی یہ بھی کافی اچھی ترقی دے رہی ہے بیل باگ یہ بھی ایجوکیشن یہ بھی بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے یہ بھی بہت اچھے سے ہوتی ہے گاندھی انسٹیٹیوٹ یہ بھی بہت اچھے سے ترقی دے رہی ہے